ہیلو جی آپ اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے بات کر رہے ہیں میم میم دراصل میں آپ کا بہت پرانا کسٹمر ہوں مجھے اپنا بینک خاتہ بند کرانا ہے میم دراصل ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ میرے خاتے سے پیسے کٹ رہے ہیں کبھی ڈھائی سو روپئے کٹ رہے ہیں کبھی ساڑھے تین سو کبھی ساڑھے چھ سو اور یہ تین مہینے سے ہو رہا ہے میں بہت پریشان ہوں اس سے بتاؤ تین مہینے سے میرے پیسے کٹے جا رہے ہیں اور میں سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیجیے میم میں بتا سکتا ہوں اپنا بینک خاتا نمبر لکھیے دو دو تین چار پانچ چھ آٹھ آٹھ لیکن میم لیکن مجھے اپنا خاتہ بند ہی کرانا ہے

اچھا میم جیسے اگر جیسے مجھے اپنا خاتہ بند کرانا ہے اس میں کتنا ٹائم لگے گا اس میں وقت لگے گا اس کے اندر اچھا اور ایک بار اور بتا سکتی ہیں آپ ڈاکیومنٹ جی شکریہ میم تھینک شکریہ شکریہ

جی جی جی ٹھیک ہے شکریہ میم